हेलो मुकेश कैब ड्राइवरु हा मां तव्हां खे पहिरियों हिते रामायण नगर ते अचण लाइ चयो हुयो पर हाणे कुझु कारणअ करे मुंहिंजी उहा लोकेशन चेंज थी वई आहे हाणे मां हुते ॿिए हंध मां हुते बीठो आहियां तव्हां प्लीज़ तव्हां मूंखे हुते उतां पिकअप कंदव महिरबानी थींदी तव्हां जी मां तव्हां खे हाणे जितां पिकअप करणो हो मां तव्हां खे तव्हां खे एड्रेस ॿुधायांव थो हिते ओ टी सेक्शन ओटीअ जो जेको चौंक आहे टे नंबर में मां उते ई बीठो आहियां साईं तव्हां प्लीज़ मूंखे उतां पिकअप कयो त रामायण नगर ते न अचो तव्हां ई वॾी महिरबानी थींदी